हाँ जी अरे भैया हमारे हमारे लिए रेस्टहाउस का जो है ना हमारा लाइटिंग खराब है तो आप एक बार आ जाइए और देख लीजिएगा तो है ना तो इसमें क्या हमारे लिए उसकी लाइटिंग देखना है फैन की है टोर्च की है बायरिंग है है ना तो कुछ ख़राब है तो आप देख लीजिए आ कर है ना आ अभी आ जाइए आप तो

पता लिख लीजिए कारेला वारसी जीवन बीमा निगम प्रीमियम पाइंट है ना उज्ज्वल क्लब है ना सुहागपुर

ये पुरानी वायरिंग है रेस्टहाउस की बहुत दिन हो गए हैं तो अभी उसको चेक करवाना है है ना तो आप अभी आ जाइए हाँ जो जो ख़राब होगी उसको बदलना भी है है ना अगर जो फिर लाइटिंग ख़राब है उसको आप बदल लीजि बदल देना और जो फैन वगै फैन को भी चेक करना कौन सा फैन चल रहा है नहीं चल रहा है और जो ख़राब होगा उसको अपन बदल देंगे तो आप पैसा वगैरह भी बता देना कितना क्या लगेगा है ना तो आप बता दीजिएगा हाँ हाँ तो आप चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद में आप बता दीजिएगा कितना कोई कितना क्या लगेगा तो अपन ले लेंगे और लेने के बाद में आप बता दीजिए कि आपका कितना लगेगा पूरा फिटिंग वगैरह करने का है ना आपका क्या चार्ज है वह बता दीजिएगा अपन सब कर देंगे ठीक है तो पहले आप चेक तो पहले आप चेक कर लीजिए फिर अगर ऐसा लगता है अगर एक्चुली लायनिंग खराब है और जितनी सही है उतनी रखेंगे जो खराब है उसको अपन चेंज कर देंगे